किरे किरेदार हियै अथि दोकनदार हियै

हँ ईसब

किरदारके भारो लगैत छै आ भारा लगि रहलनि हन तऽ दिक्कत एहन छै पानिए ओनीके नहि आर की बाह हूँ इहए ने इहए सब कतेक हँ ओएह कते

इहए ने नहि रहै अभी तक अभी खतम हो खराब होए गेलै तऽ पहिलेसँ केना बनतियै रऽ हँ पानिमे ओकरा जल्दी करबैबे तब ने अच्छा

ओएह जे सब करबै बाह आरो के तऽ बात नहि छै पानिएके बेसी दिक्कत छै ने पानिए पीअ खातिर तऽ अथि बैगनके तरुआ हँ हँ पानिए ले तऽ बैसल छियै हॉलमे झरना कहाँ चलैत छै झरना चलतै तब की रहै

खराब भए गेलै ओएह ने ई सब करबेबै तभी तऽ ठीक होयते तऽ नहि तो ई गर्दा अथि रौदा केहन छै एकदम कुम्हलैबे ने करबै